یہ تو دلّی میں اس کا اپنا کوئی ثقافتی اقدار اور قواعد نہیں ہیں کیوں کہ یہاں پر الگ الگ اسٹیٹ سے لوگ آ کر رہے ہیں لیکن سارے جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب اپنے اپنی جو ہے ہیں و روایتیں اور اپنے اپنے رقص وغیرہ لے کر آئے ہیں جیسے بہار کے لوگ ہیں یہاں پر جو الگ الگ موقعوں پر کتھک ڈانس کی پرستوتی دیتے ہیں پنجاب کے لوگ ہیں یہاں پہ لوہری مناتے ہیں اور بھانگڑا بھانگڑا پاتے ہیں اس طرح راجھستان کے لوگ ہیں وہ سب سب گھومر ڈانس کو پرفارم کرتے ہیں اسکولس میں بھی جو اینول فیسٹ میں اسٹوڈنٹس اپنے اپنے اسٹیٹس کے ہی ڈانس کو ڈانس کے شوز کو کے دوران پریزنٹ کرتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر ویک انڈ میں ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ڈانس الگ الگ جو کلچر کلاسکل ڈانس ہے اس کے اس کی پرستوتیاں ہوتی ہیں